अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो हमारे गाँवो में कुत्ते का काटना इतना गंभीर रूप से नहीं लिया जाता है उसे सामान्य ही समझा जाता है परन्तु अगर एक प्रकार से देखा जाए तो कुत्ते के काटने को हमें सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए क्योंकि अधिकतर केसों में हमने देखा है कि कुत्ते के काटने से मृत्यु भी जाती है जोकि न्यूज़ चैनल्स पर या अन्य अखबारों आदि से हमने न्यूज़ में पढ़ा है तो जब भी अगर गाँव में ऐसी सिचुएशन बनती है या परिस्थिति बनती है कि ए किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है या बच्चों को खेलते समय कुत्ते ने काट लिया है तो सबसे पहले देखना चाहिए कि घाव कैसा है यदि घाव अधिक जख्मी करने वाला है जिसमें से खून आ रहा है तो हमें सबसे पहले प्राथमिक उपचार करना चाहिए या अपनी घरेलू दवाइयाँ जो हमारे घर पर ही उपलब्ध रहती हैं उनका उपचार करना चाहिए जिससे घाव में थोड़ा सुधार आए उसके बाद देर किए बिना शीघ्रता से हमें अपने आसपास या किसी भी क्लिनिक पर जो हमारी घर से ज्यादा दूरी पर ना हो शीघ्रता से पहुँचना चाहिए और डॉक्टर के पास पहुँचकर यथोचित उपचार करवाना चाहिए और जो भी दवाइयाँ इंजेक्शन या प्रक्रिया डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है उसे गंभीरता से अपनाना चाहिए और लगभग जितनी समयावधि डॉक्टर के द्वारा दी गई है उसका बड़ी गंभीरता से पालन करना चाहिए जिससे उपचार और जो हमारा रोग है उसमें शीघ्रता से हमें फायदा मिले